आबाद मावनायखौथ' दासिमबो खालामबोबाय थादों दानि गोदोनियाव बांसिन खालामोमोन नाथाय जोङो दानिखौ बांसिनखौ नुनो मोनला एसे खमायलांबाय थाबाय जे जोङो बेखौ माबोरै जे डेभ्लप खालामनांगौ बेखौ जोङो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव जे फरायनानै जोङो जोंनि गामि एरियाफोराव फोरोंफैनो हायो जे माब्रै जोङो एग्रिकालसार सिस्टेमखौ जे माबोरै डेभ्लप खालामनो हायो गोदोनि समाव जे रसा नाङामोन जे आबाद मावनानैनो बिदि जाबोनो हायोमोन नाथाय दानिया जे आबाद मावनानै बो जे मानसिफ्रा जे रसा नाङो बिनि जाहोनफोरा जोंनि कमारसिएल जोंनि कमारसिएलआ एग्रिकालसार सिस्टेमाव जे एसेबां माने डेभ्लप जायाखै बेफोरखौ जे सोलायहोनो थाखाय जोंनि आबादखौ इयुन जोलैसिम लांबाय थानो थाखाय जे एग्रिकालसार बेनि फारसे मोजाङै फरायनानै जे जोंनि गामि एरियाफ्राव फैनानै मोजाङै दिन्थिफैनो हायो जे माबायदि खालामोब्ला माबायदियै मानि डेभ्लपफोरखौ जोङो नुनो हायो बेफोरनि सायाव गोबां गोबां माने बेबायदिनो हा हासारफोरखौ जोङो होनो हायो नाथाय जों मबे मोजां मबे गाज्रि बेफोरनि सायाव जे जोङो एसे नायबिजिरनानै जोंनि आबादारिफोरनो खिन्थिफैब्ला जे जोंनि आबाद मावनायनि सायाव जों निदसय डेभ्लप जागोन आरो जोंनि बे एग्रिकालसार सिस्टेमा जे जौगालांबाय थायो आरो कमारसिएलावनो जाहाथे मा गोजौवाव थांबाय थायो